मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने बचपन से लेके अब तक बहुत सारे संगीत वाद्य यंत्र देखे हैं जैसे तबला ढोलक मंजीरा बैंड और भी निम्न प्रकार के जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे संगीत वाद्य यंत्र भी अपने आविष्कार ले के आते जा रहा है क्योंकि आजकल नए नए आविष्कार देखने को मिलते हैं जैसे कि बैंड में भी बहुत ज़्यादा उसमें इंप्रोमाइज़ करके उसको बहुत ही अलग संगीतमय धुन निकाली जाती है और मुझे ज़्यादातर गिटार बजाना ही पसंद है और वैसे इसमें मेरी ज़्यादा कोई इस्किल तो नहीं है लेकिन यदि मैं कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहूँगा तो वो वाद्य यंत्र गिटार ही है जिसे मैं सीखना चाहूँगा क्योंकि गिटार बजाना मुझे अच्छा भी लगता है और मैं जब गाने के सांथ गिटार को बजाता हूँ तो मुझे बजाने में और गाने में बहुत अलग ही अनुभव होता है